हूँ गोभीके खेती हम करैत छी बैगनके बैगनके खेती भेल आलू भेल टमाटर भेल गाजर भेल धनिआ पत्ता जे छै चटनीके लेल जे छै बोने छै खेती जे छै करैत छी नाना प्रकारके जेना एहि बेर एखने कयने छी गहुँम बोयने छियै अपनेके सरसो बोयने छियै मसुरी बोने छियै केरैआ बोने छियै सारा खेती जे छियै थ्रेसरे अपने हम करैत छियै आओर फल जे छै फलमे अपनेके जे छै कि केलाके बगान छियै लगेने केला छियै लीची छियै हूँ आमके सीजनमे आमके गाछ रोपने छियै जेकि माघसँ ओ आम गुजरतिये आओर फल देबऽ के छियै किछु ने किछु फल आमो हमसभ करैत छियै आम किछु भेल लीची भेल एकर बाद नारङ्गी भेल केलाके खेती भेल सारा फलके खेती किछु ने किछु हम अपनेकेँ हमरा सभकेँ हम करैत छी अनाज करैत छी